एह् गल्ल जेह्ड़ी तुसें सानूं पुच्छी ऐ कि कोई ऐहे आसन असें अपना कोई ऐसा तजुर्बा सनाना ऐ जेह्ड़ा साढ़े जिंदगी च जिन्ने बड़ा बड्डा बदलाव लेआंदे दा होग ओह्दे ताहीं मिगी ओह् ई तजुर्बा चेता औंदा ऐ ओही यादां चेते औंदियां न जेल्लै अस निक्के होंदे हे

ते जेल्लै सारा टब्बर छड्डन गेआ मामें गे मामियां गेइयां नाना गेआ नानी गेई पिच्छुं ओह् बोलन कु'न आई गेआ एह् जागत् कु'न आया ऐ जेह्ड़ा इन्ना रौला पा दा ऐ ओह् जेह्ड़ा ओह् टैम हा फिर उत्थै ओह् जेह्ड़े मास्टर हे उ'नें मिगी शैल अंदर बठालेआ अंदर शैल मिगी खलाया खाने गी दित्ता पीने गी दित्ता ते फिर में ञ्यानेंआ कन्नै मिलेआ ओह् इक ऐसा टैम हा जेह्ड़ा मिगी कदें निं भुल्लदा फिर उदे बाद जेह्ड़े साढ़े उद्धर मेरे नानकै नाने दे घर आह्ली साईड दी चीजा न उत्थै तलाऽ हा उस तलाऽ पर असें बौह्ना उस तलाऽ च असें न्हाना उत्थें असें टैर चलाना उत्थें फिर अम्बे दे बूह्टे उप्पर चढ़ी जाना उत्थें बूह्टे च बैठियै असें अम्ब खाने ते फिर उसलै उत्थें माकड़ियां होंदियां हां माकड़ियां तोआरियै घर लेई जानियां ते उस माकडियें दा फिर माह्नी बनाना फिर माह्नी बनाना ते फिर मां छोलें दी दाल ते माह्नी चलै जेल्लै ते फेर केह् सोआद औंदा आहा नंद मंगला चार नंद आई जंदा ऐ ते एह् जेह्ड़ी ऐ एह् कुछ ऐसियां चीज़ां न जिं'दा कोई बी तुस आक्खो कि कोई ओह् चीज़ देई सकै ओह् सोआद देई सकै ओह् थोआनूं यादां देई सक्कन ओह् ते हून ऐ गै निं ऐ होई निं सकदा ऐसा ते ओह् जेह्ड़ा टैम हा ओह् टैम अस याद करने आं ओह् इक्क ऐसा समें हा जेल्लै असें ते अपनी जिंदगी दे बड़ा शैल जेह्ड़ा टैम हा ओह् उत्थें कड्ढेआ ओह्दे बाद प्हाड़ो प्हाड़ जाना उप्पर प्हाड़ो प्हाड़ देवी पिंडी आह्ली बक्खी चली जाना उत्थें प्हाड़ें च अपने दोस्तें कन्नै अग्गें पिच्छें डडूरे मंदर कदें उद्धर चली जाना कदें उत्थें कालका माता दे मंदर उत्थें चली जाना ओह् एह् इक्क ऐसा इक्क साढ़ा इक्क साढ़ा एक्सपीरियंस जिस्सी अस आक्खने जां इक्क ऐसी यादगरी ही जिसी अस पूरी जिंदगी भर में याद रक्खना ते इदै बाद बी ओह्दे बाद बी असें उत्थें उत्थें रेहा उत्थें आना जाना रेहा लेकिन ओह् चीज़ निं रेही जेह्ड़ी चीज समें कन्नै बड़ी चीजां बदली गेदियां

ते ओह् जेह्ड़ा ओह् स्कूल हा जि'यां सान्नूं साढ़ा टब्बर छड्डन गेआ मामें गे मामें गे नाना गेआ नानी गेई मामियां गेइयां मासी गेई ओहो ओह् दिन हा ते ओह् दिन ते मेरे ताहीं कोई जेह्ड़ा सारें कोला यादगार दिन हा ते ओह् जेह्ड़ी ओह् चीज़ ही ओह् में कदें बी नेईं भुल्ली निं सकदा